हमारे राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो लोगों तक पहुँच काफ़ी आसान तरीके से पहुँच रही है और जो लोग है जो सरकारी अस्पतालों मे भी जाना पसंद करते है कुछ लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाना पसंद करते है लेकिन आजकल हमारे राज्य में जो जो भी गवर्नमेंट अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है उनमें भी काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट होते है काफ़ी अच्छा इलाज होता है उसमें सभी प्रकार की जांचें हो जाती है और सरकारी अस्पताल मे हमारा से बिल्कुल ही मुफ्त बिल्कुल फ्री में इलाज हो जाता है सभी प्रकार की जांचें मुफ्त में होती है सभी प्रकार की गोली दवाई सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और जांचें भी अच्छी हो जाती हैं सभी सभी ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो जाता है और जो भी है जैसे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी बीमारी हो उसे सभी का इलाज हो जाता है इसलिए हमारे जो एक चरंजीवी कार्ड योजना है उसके तहत हमारे यहाँ पे फ्री में इलाज हो जाता है हमारे राज्य में तो ये सबसे अच्छी अच्छी व्यवस्था है सरकार के द्वारा और इसको बहुत ही प्राथमिकता देते है लोग जो गरीब लोग है उनकी बहुत ही सहायता होती है इसलिए लोग बहुत पसंद करते हैं काफ़ी लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाना पसंद करते है लेकिन फिर भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में ही अच्छी सुविधाएं है अच्छी देख रेख है इसलिए हम दोनों ही अस्पतालों को काफ़ी पसंद करते हैं और खुश भी रहते है और अपना इलाज भी अच्छे से करवा लेते हैं